हेल' औ औ लोगो आं मिथिनाया बेनो माने आं बाराबो मिथिया आं एसेल' मिथियो दालाय बिदिनो केमेरा खेबनाय फट' खेबनाय बिदियाव ओमफ्राय मबाइल नायनाय भिडिय'सफोर नायनाय ओमफ्राय इन्सटा फेसबुक अवाट्सएप बेफोराव नायनायाव लाइक हरनाय कमेन्ट हरनाय ओमफ्राय बिदिनो औ अवाट्सएपफ्राव चाट खालामनाय मेसेज गेलेनाय बेफोर बायदियाव बाहायो आरो बिनिफ्राय भिडिय'सफोर नायनाय निउसफोर नायनाय बायदिसिना खौरां नायनाय बेफोराव बेफोरखौ मिथियो आं एसे एनै बेनि बागै आं बारा मिन्थिया आरो लोगो नों मिथियो नामा नों एसे बुंदो नोंनि मिथिनायखौ नों खिनथादो दे एसे आंनि मिथिनायाबो बेनो भिडिय'सफोर नायनाय फेसबुक नायनाय लाइक कमेन्ट हरनाय

औ औ आं मिथिनायाबो बेनो आंबो बेखौल' बुंनो रोंगौ बे आं बारा मिन्थिया आं जा मिन्थियो आं बेखौनो खोन्थाबाय नोंनो भिडिय' नायनाय केमेरा लानाय केमेरा खेबनाय बहाबाफोर बेरायनो थाङोब्ला मायोब्ला मबाइलजों केमेरा खेबनानै लानाय गावगाबावनि मबाइलाव बायदिसिना एप्सफोरावहाय दोननाय फट'फोरखौ गेलारिफ्राव दोननाय बिदिबो नांगौ समावहाय बहाबा बाहायनाय सेयार खालामनाय माबा माबि सेयार खालामनाय बेफोरावखौ मिथिगौ आरो आङो